جی میرے گھر پر ایک پرندے نے گھونسلہ بنایا ہے جو چھت پر ہے میرے وہاں پر وہ رہتا ہے اور اس کے بچے بھی رہتے ہیں گھونسلے میں انڈے دے کر اس کے بچے بھی رہتے ہیں میں وہاں پر جا کر اسے چاول ڈالتا ہوں اور پانی بھی رکھتا ہوں برسات میں وہاں پر چھت بھی بنا دی ہے میں نے اور دھوپ سے بھی بچانے کے لئے چھت بھی ڈال دی ہے میں نے اس کے لئے